कक्राझार जिल्लायाव जोङो माबा सुबिदाखौथ' मोननाय जादों आरो जोंहा आयुस्मान कार्डजों जेनेबा खावसे आधा होनानै आधाखौनो जोङो सहायनानै आयुस्मान कार्डखौ लानानै जों फाहामथाइ लायो भारत हेल्थआव मोनो